हमारे राजस्थान के अंदर छोटे व्यवसायों में मिर्ची बड़े का मिर्ची बड़े से काफ़ी मैं मतलब मैं उनको जानकारी रखता हूँ मिर्ची बड़ा हुआ उसके अलावा जूट का है मोजरी का जो सामान है जो चमड़े से बने हुए हाँथ से बनी हुईं चीज़ें हैं इनका व्यवसाय आप यह समझ लीजिए कि जो छोटी सी चीज़ें हैं और इनके छोटे व्यवसाय में ही इनका काम और ये इनके जो इनके ये एक विशेषता बताती है इनके एक नाम विशेष बताती है उनकी पहचान बताती है और मिर्ची बड़े के बारे में ये बताऊँगा की जोधपुर के एक महीने के अंदर कम से कम दो लाख मिर्ची बड़े बिकते हैं और ये हमारे राजस्थान की और हमारे जोधपुर की शान है जो पूरे राजस्थान में खाए जाते हैं और यहाँ से पूरे विश्व में इसकी पहचान मतलब इसी चीज़ की है कि यहाँ का जो टेस्ट है इसका और वो किसी दूसरी जगह पे ऐसी ऐसी टेस्ट की स्वाद नहीं आता तो इस व्यवसाय के बारे में इतना बता सकता हूँ कि यह हमारे जोधपुर की एक पहचान है जो उसको बहुत आगे बढ़ाता है